मुंहिंजे हिसाब सां सिंधी भाषा जे साम्हूं सभिनि खां वॾी मुश्किलु आहे सिंधी ॻाल्हाइणु अॼुकल्ह जे ॿारनि खे सिंधी ॻाल्हाइण कोन थी अचे ऐं स्कूल में बि हिंदी ऐं इंग्लिश था पढ़ाइनि त उन हिसाब सां पेरेंट्स बि ॿारनि खे शुरु में ई बचपन खां सिंधी कोन था ॻाल्हाइनि हिंदी ऐं इंग्लिश में था ॻाल्हाइनि इन करे टीचरुनि जी बि कमी आहे सिंधी पढ़ाइण वारनि जी बि कमी आहे त हिन लाइ केर को सब्जेक्ट बि कोन थो खणे सिंधी इहे ॾाढी वॾियूं मुश्किलात आहिनि